وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں جناب یس یس یس میں بک شاپ آنر بات کر رہا ہوں بتائیں کیا مسئلہ درپیش ہے اور کیا خدمت ہم سے وابستہ ہے انشاء اللہ ہم خدمت کے لیے تیار ہیں اور انشاء اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے بتائیں کیا مسئلہ درپیش ہے ہاں الحمد للہ ہماری دوکان کافی بڑی ہے اور مشہور دوکان ہے آپ تو جانتے ہی ہوں گے ہاں تو اسی وجہ سے اور شہرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اچھی کوالٹی کا سامان ہمیشہ کسٹمرس کو دیتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اچھی اچھی کمپنیوں کے اچھی کوالٹی کے اچھے معیار کے سامان ہیں مثال کے طور پر نٹراج کمپنی بہت مشہور کمپنی ہے پین اور پنسل کے تعلق سے اس کمپنی کا بھی سامان ہے اسی طریقے سے ڈومس ہے تو یہ کمپنی ہے اس کا بھی کیا سامان ہے اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اچھا سامان کسٹمرس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کمپنیوں کا سامان رکھتے ہیں آپ کو کس کمپنی کا سامان چاہیے آپ بتائیں ہمیں اور کس کوالٹی کا چاہیے انشاء اللہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے

ہاں آپ میری وہ میرے بک شاپ پہ آئیں انشاء اللہ اور اسٹیشنری شاپ پہ آئیں میں آپ کو سامان دینے کی کوشش کروں گا آپ مجھ سے رات میں ساڑھے سات بجے آجائیں میری دوکان پہ ہاں انشاء اللہ میں آپ کو ہاں فرمائیں ہاں بہت اعلیٰ معیار کا اور بہت اچھی کوالٹی کا مل جائے گا آپ بے فکر ہوکر کے ہماری دوکان پر آئیں ہم آپ کو ساری چیزیں دکھا دیں گے انشاء اللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ساری چیزیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوکان پر تو آئیں انشاء اللہ ہم ساری چیزیں آپ کو مہیا کریں گے ٹھیک ہے تھینک یو السلام علیم ورحمۃ اللہ